मां एक्चुली बाहिरों खां आई आहियां त मूंखे गुजरात में पूरो घुमणु हो मां एक्चुली पंदिरहं ॾींहंनि जे लाइ आई अहियां मुंहिंजो बजट पंजाह हज़ार ताईं आहे इंक्लुडेट खपे हा शॉपिंग बि करिणी आहे होटल वरी सुठी हूंदव है ना अच्छा ऐं ॿियो छा छा इंक्लुड आहे होटल असांखे एक्चुली थ्री स्टार खपे ड्राइवर असांखे ऐं सुठो खपे ऐं लेडीस हुजे त वधीक सुठो आहे घणो वधंंदो हर ॻाल्हि ते पैसा थोरी वधाइनि थोरा घटि त कयो पैसा थोरा त घटि कयो चालीह में चालीह कयो मां अकेली थोरी ईंदी आहियां अहिड़ा त घणा ईंदा हूंदा मंदर वञिणो हुजे त अच्छा ऐं ॿियो न एतिरो त न हलंदो थोरा घटि कयो अञा बि ठीकु आहे पर चङी तरह घुमाईंदव त सही न हीअं ठीकु आहे त पोइ मां सुभाणे ॿुधायांवती